मार्शल आर्ट्स हाणे हिनखे चइबो आहे मिक्स मार्शल आर्ट्स एम एम ए हिन में सभेई शयुनि जो मिक्सचर हूंदो आहे जीअं जूडो कराटे बॉक्सिंग जिजिट्सू हिन ई रूची जो आहे सभिनि खां पहिरों असांजी मुंहिंजी जागी जॾहिं मां हिनखे टीवीअ ते ॾिसो सभिनि खां पहिरों टी वी ते ॾिसंदे ईअं लॻो की इहे कॉम्बैट स्पोर्ट्स जाम रोचक आहे जंहिंमें

पंहिंजी मैक्सिमम कैपेसिटी जो आहे उहो पंहिंजे अपोनेंट ॾेखारे करे हुनखे हराए था सघूं हीअं त भारत में जाम खेलनि जो प्रचलनि आहे क्रिकेट आहे कुश्ती आहे पर मार्शल आर्ट्स में कराटे कुश्ती सभिनि जो मिलाए करे अगरि कहिड़ी शइ ठहंदी आहे उनखे चइबो आहे मार्शल आर्ट्स हाणे भारत जा जाम सारा हेड़ा फाइटर आहिनि जो मार्शल आर्ट्स जी फील्ड में वञनि था जीअं थोरे समय पहिरे जी ई ॻाल्हि आहे असां भारत जो लाल अंशुल जुबली उहो दुनिया जी सभिनि खां वॾी ऑर्गेनाइजेशन मार्शल आर्ट्स जी यू एफ सी हुन में हुन जो आहे सिलेक्शन थियो हुनजो हुते चयनि थियो हुनजो हुते वञी करे हुन परफॉर्म कयो सॼो दुनिया ए साम्हूं उहो दुनिया खे ॾेखारियईं की भारत जा माण्हू बि मार्शल आर्ट्स जी फील्ड में काफ़ी तरक़ी करे चुकिया आहिनि हिनजो प्रशिक्षण जो आहे मां डेली मुंहिंजे कोच सां गॾु कंदो आहियां ॾेढु कलाकु इहे मुंहिंजी बॉडी मुंहिंजे दिमाग़ ॿिन्हिनि खे चुस्तु तंदुरुस्तु रखंदो आहे हिनखां जीवन शैली बि सुठी रहंदी आहे जय झूलेलाल